अवेस्तार्न ब्रायदेल द्रेस बुंनो थाङोब्ला हिनजाव गोदाननि दख'ना गानग्रा जोमग्रा फास्रा सि आङो हिनजाव गोदाननो मोनसे जि मोजां सेमि पातनि दखना गोजा कालार नि अर्दार खालामनाय जादोंमोन बे दख'नाया हिनजाव गोदाननि जों ओरैबायदि समायदों महरजों मोखांजों देलायनायजों एबा खानाय दिजाइन बानायनायजों जोबोरैनो समायना नुदों हिनजाव गोदानखौ नायबाबो बिनि महरखौ अहायाखै नायबाय थाथावथाव बे दख'नानि जोंनाय दख'नानि आगर बे दख'नाखौ गाननानै हिनजाव गोदानखौ जोबोरैनो समायनानिफ्राय समायनासिनसो नुहोदों हिनजाव गोदानखौ बेनि थाखायनो आं बे सेमि पातनि गोजा दख'ना गाब कालार खौ जोबोरैनो मोजां मोनदों आरो जे हिनजाव गोदानखौ एसे देलायनायजोंनो जोबोरैनो समायना नुदों